مذہبی توہمات تو ہمارے علاقے میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے شمار کرنے لگیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن ان کی فہرست ختم نہیں ہوگی ہمارا علاقہ سیمانچل چوںکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں اور بہت کم پڑھے لکھے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تعلیم کا رجحان بڑھا ہے تو اب علم میں اضافہ کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے ان توہمات پر زیادہ پختہ یقین نہیں رکھتی ہے لیکن وہ توہمات جن پر ہمارے پرانے لوگ اور ان میں بھی خاص طور پر عورتیں زیادہ پختہ یقین رکھتی ہیں جیسے چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کو لے کر بہت سے لوگ حقیقت مانتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن لوگ مانتے ہیں کہ چڑیل ہوتی ہے بھوت ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ صرف لوگوں کا وہم ہے ہمارے مسلمان لوگ بھی اس توہمات کا شکار ہیں حالانکہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے ایک تو توہم جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کالی بلی یا پھر کسی طرح کی بلی کا راستہ کاٹ لینا عوام میں برا خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا برا خیال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ